اگر کوئی شخص فوٹوگرافی پیشہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کو یہی رائے دوں گا کہ وہ بےفضول کے فوٹو نہ کھینچے جو فوٹو کھینچ رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور اس سے لوگ عبرت حاصل کریں یہ نہیں کہ یونہی فوٹو کھینچ رہا ہے فالتو اس کا کوئی نہ تو سبق ہو اور نہ ہی اس سے کوئی عبرت حاصل ہو